जोंनि बे ओनसोलाव जानोगोनां जामुङाथ' बहुत दङ जेरै नाफाम जोंनि हारिनि ट्रेडिसनेल फुड नाफाम दङ नार्जिजों अमा थास' बिबारजों अमा बिरात गोथाव जायो आरोना बेफोरखौ जानानै नायनांगौ जोंनि ट्रेडिसनेल बर' हारिनि ट्रेडिसनेल फुड अमा बेफोरखौ बिरात मोजां नाङो आरो जानो टेस्टि गुबुन दावबायारिफोरा बेफोरखौ जाफैनो नांगौ जानो नांगौ आरो बेबायदि मा होनो फाननाय गलाथ' गैया नाफामखौ जोङो गामियावनो बानायनाय जायो जेराव ना गोरानखौ मा होनो नाखौ जोङो फोराननानै गोरान खालामनानै बे ना गोरानखौ जोङो देयो देनानै बेयाव मिक्स होयो सोरबाबायदिया थास'नि बिखं बेफोरखौ होयो बेफोरखौ मिक्स खालामनानै जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो उवालआव देनानै ओमफ्राय बेखौ मास मोनसे दानसे दाननैनि उनाव जाजायो आरोना बिरात गोथाव टेस्टि जायो आरो ओमफाय नार्जि अमाफोरखौथ' जोङो हटेलावनो मोनजागोन जोंनि बाजै हटेल दङ बर'नि हटेल बेफोराव जानो हागोन बेफोराव मोनजागोन ओमफ्राय बिरात गोथाव जायो आरो ओमफ्राय गासैबो जोङो गामियावनो मोनजोबो आरोना बेफोरबायदि नार्जिजों अमा ओमफ्राय थास' बिबारजों अमा थास' आइथिं माने टेस्टि टेस्टि आरोना बेफोरो बहुतखिनि जानो मोजां जायो आरो गोथाव जायो आरो